السّلام علیکم جی اے بی سی ٹورس اینڈ ٹریولس سے بات ہو رہی ہے جی میں نے کیب بک کروائی تھی آپ کے یہاں سے جی وہ ابھی تک میرے مقام پر نہیں پہنچا ہے جو طے کیا گیا تھا جی ہاں ابھی نہیں آیا ابھی آئے گا ابھی تک تو نہیں آیا پتا نہیں کب آئے گا مجھے دیری ہو رہی تھی جانے کے لیے نہیں آپ اِسے منسوخ کر دیجیے مجھے نہیں چاہیے ابھی کیوں مجھے مجھے منزل جانے کے لیے میری دیری ہو رہی ہے کب آ رہا ہے آ رہا ہے مجھے ابھی بتا رہے ہیں ڈرائیور بھی بتا رہے ہیں کب آئے گا مجھے دیری ہو رہی ہے آپ ایک کام کریے اُسے منسوخ کروا دیجیے میں نے دوسری کیب بک کروا لی ہے جو کہ آن لائن میں نے بک کروائی تھی وہاں سے دس منٹ کے درمیان میں وہاں سے پہنچ جائے گا میرے گھر پر آپ ایک کام کریے اُسے منسوخ کروا دیجیے